हाँ आज के दौर में बॉलीवुड वुड की फिल्मों ने भारत की हर जगह फ़ैसन के रुझानों को बदल दिया है आज के समाज में लोग फिल्में देख कर वही फ़ैसन अपना रहे हैं पर पहले की बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा नहीं था मैंने एक बार फिल्म देखी थी घर की इज़्ज़त उस में हिरोइन एक बहुत अच्छी ड्रेस पहने थी जो कि बिल्कुल मर्यादा ड्रेस थी साड़ी बुलाउज वही डिजाइन वाले ब्लाउज को मैंने कई बार बनाया और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा आज मैं किसी भी ड्रेस को एक बार देख लूँ मैं वैसी ड्रेस बना सकती हूँ और मुझे फिल्मों में दिखाई जाने वाली ड्रेसें अच्छी लगती है